कहाँसँ आएल छियै अच्छा खाना कोन सबचीज खयबै मञ्जु देबी हूँ की सब खाए खानामे मतलब खाना लगा देतै तऽ बोलबै तबे ने जे हम फलना फलना चीज खैबै लगा दै ला

ठीक छै सबचीज बनल छै सबचीजके ब्यवस्था छै लेकिन हँ सबचीज मिलैत छै

ठीक छै आबू ठीक छै

हँ हँ सबचीज मिलैत छै हँ तऽ आबू ने जेतना आदमी एबै सबके खाना मिल जेतै दिक्कत नहि छै

हँ हँ सबचीज मिलैत छै आँइ

हँ दुइ सए साठि आब जानैत छियै ने हर चीजके भाव बढ़ि गेलै पहिले सएओ रुपैआ मे मिलै रहै आब लेकिन आब हर चीज महगा भए गेलै यऽ एहि लिए बढ़ कम तऽ बुझैत छियै आब आबैके बाद दश बीस भैए जाइत छै लेकिन अभी आजीबमे जे छै ओहिमे कम नहि होइत छै तहिमे खाना पिनामे अभी सबचीजमे बढ़ल छै खाना पिनाके अइटममे बहुत अभी ठीके छै जेतना आदमी एबै सब आबि सकैत छी खाना बन